हैलो अंजी केह् हाल ऐ तुंदा मेरा बी ठीक ऐ होर केह् करा दे हे अच्छा तुस आई दे उत्त गी आं में तुसेंगी एह् सनानै आस्तै फोन कीता हा कि जेह्ड़ियां कल्ल तुसें मिगी मच्छियां दित्तियां हियां ओह् बिच्चा ना थोह्ड़ी खराब हियां में जेल्लै बनाई ना ओह्दे बिच्चा स्मैल आवा दी ही नेईं तुस ते अपने कोला ठीक ई दित्तियां होनियां ते जेल्ले में बनाई इक्क बिच खराब ही ते ओह्दे कन्नै बाकी बी खराब होइयां ओह् ते मिगी पता में तुंदी कस्टमर आं ते तुस मिगी दिंदे रौहंदे एह् पैह्ला चांस ऐ कि बिच्चा खराब निकले चलो कोई निं चलो कोई निं कुसै नै खाद्धी निं ते खराब ही नेईं तां इंया फूड प्वाईजनिंग होई जा ते कोलै धोड़ी मतलब आह्गी में में अल्लै चाही दियां ते नेईं पर अग्गें कोला थोह्ड़ा ध्यान रक्खेओ ठीक ऐ ओह् जेह्ड़ियां ताज़ियां होंदियां ना ओह् ही देओ ते बाकी हल्ली निं दे्ओ मिगी ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ थैंक यू